अब अब हमरा इहाँ नया नया प्रकारकेँ टेक्नोलॉजीक समान आ गेल हइ जइसे कि मोबाइल मोबाइल मोबाइल अइसन हइ जे कहि दूर बैठल आदमीके बारेमे जान सकैत छी ओकरा से पूछ सकैत छी कि ओ कहाँ हइ आओर की कर रहल हइ आओर हुनकारा बारेमे जान सकैत छी केकरो घर केकरो बारेमे फोटो फोटो केलकुलेटर आओर हर तरहकेके बारेमे ओकरा ओहिसे प्रयोग कर सकैत छी फोटो खीच सकैत छी आओर ओहिके बाद फेर लैपटॉप लैपटॉपमे हम हर तरहके फिलम देखि फिल्म देखि सकैत छी ओकरा चलाके ओहिमे फोटो बना सकैत छी ओहिके बारेमे जहाँ मेरा हर तरह तरहके बारेमे जान सकैत छी गाना सुन सकैत छी ओहिसे फोप कोइ भी चीजके फॉर्म भर सकैत छी आओर ओहिसे अनेक प्रकारके सुविधा ले सकैत छी जइसे वा ओहिके बाद फेर इलेक्ट्रॉनिक के समानमे वाशिङ्गमशीन हइ वाशिङ्गमशीनमे अच्छा अच्छा कपड़ा अच्छा से कपड़ा धुलता हइ धुलैत छै ओहिके परे ओहिमे कपड़ा धोयलाक बाद फेर खङ्गालके सुखा दय छै ओहिसे आदमीके कहीँ जाय आबै मे जल्दी कपड़ा सुखि जाइत छै कोनो तरहकेँ दिक्कत नहि होइत छै आदमीकेँ समय अगर कम खर्च करैके होइ तऽ वाशिङ्गमशीन खरीदके ओकर प्रयोग करैके चाही ई चाही आओर एकरा ओहिमे जल्दी कपड़ा सुखाके प्रेस कऽ के पहिनके कहि आदमी जा सकैत छै कोइ भी चीजके मीटिङ्ग होइ चाहे किछु होइ ओहिमे जा सकैत छै एहि एहिके लेल वाशिङ्गमशीनके प्रयोग करल जा सकैत छै